मध्य प्रदेश में कई बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें माड़वाड़ी भी है बुंदेलखंडी बघेली गोरकू गौंडी बहुत अन्य ऐसी सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं परंतु और आप देखेंगे जब आप सुनेंगे इन बोलियों को जैसे बुंदेलखंडी की बातचीत करो तो बुंदेलखंडी में ही जो भाषा है वो हिन्दी की परिस्कृत भाषा लगती है ऐसा लगता है की जैसे पहले जब हिन्दी को थोड़ा बिगाड़ के जब आप बात करें तो बुंदेलखंडी आपको समझ में आएगी और सुनने में आएगी जैसे यदि हिन्दी में हम बोलते हैं क्या कर रहे हो तो वो बुंदेलखंडी में का कर रहो हय तो क्या को का और ऐसे छोटे छोटे अंतर देखने को मिलते हैं पर आप देखें तो लगभग लगभग समान हैं लिखने में भी समान हैं पर बुंदेलखंडी भी देवनागरी में लिखी जाती है बघेली भी देवनागरी नागरी में लिखी जाती है कोरकू बारिया भीली गोंडी ये भी सब देवनागरी मतलब देवनागरी मतलब जिसमें हिन्दी हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखी जाती है और ज़्यादा अंतर नहीं है ये एक दूसरे से सम्बंधित हैं बोलने में भी और लिखने में भी